جی ہلو اس میں اسٹیشنری اسٹیشنری شاپ سے بات کر رہے ہیں آپ جی جی جی مجھے اصل میں میں نے ابھی گوگل پر نمبر سرچ کیا کہ میرے ایڈریس سے جو نیئر اور قریب میں جو اسٹیشنری شاپس ہوں تو اس میں آپ کا فرسٹ میں آپ ہی کا نمبر مجھے شو کر رہا تھا جی تو میں نے سوچا کہ مطلب آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں میں پتہ کر لوں جی اسکول بچوں کے کھلنے والے ہیں تو مجھے کچھ بچوں کی اسکول کے لئے کچھ چیزیں چاہئے ہیں مثلاً جیسے پینسل وغیرہ جیومیٹری باکس اس کے علاوہ کچھ ربڑ پینسل وغیرہ جی بس فرسٹ ٹائم یہ ہمارا ابھی نرسری میں ہی بچی جائے گی اب اس بار جی اچھا اچھا جی نہیں اگر اگر کٹ میں ہی ان کو فائدہ ہوگا اور تو ہم وہ کٹ لے لیں گے ہم ایک بار آ کر کے جی جی جی نہیں اسکول نہیں نہیں اسکول میں اسکول کے سلیبس کے ساتھ جو اسکول کا سلیبس ہے اور اس کے ساتھ کچھ چیزیں ملی ہیں لیکن وہ اسکول میں ہی جمع کرا لیتے ہیں وہ مطلب جی جی جی بالکل جی جی جی بالکل جی جی بالکل جی بالکل جی جی جی جی جی کچھ کلر شیٹ جی کچھ کلر شیٹ وغیرہ چاہیے ہوں گے جی بالکل جی جی جی جی بالکل جی میں پڑوس میں ہی رہتا ہوں ایکچولی میں ایکچولی میں خود بھی میری اسکولنگ وغیرہ میری نہیں ہوئی ہے اور فرسٹ بچی اسکول جا رہی ہے تو ہم لوگ ہمارے زمانے میں مطلب یہ سب نہیں تھا تو جی جی جی جی میں میں جی میں سٹرڈے میں سٹرڈے شام میں یا سنڈے کو آتا ہوں آپ کے یہاں اور تمام چیزیں جی بالکل بہت شکریہ جی تھینک یو تھینک یو